ہاں آپ کو جیون ملا ہے یہ بڑی اپلبدھی ہے اس سے بھی بڑی اپلبدھی ہے کہ آپ اس سے ساکار کریں ساکار کا مطلب اپنے لیے اپنے پریوار اپنے گاؤں یا شہر اور اپنے دیش اپنی دنیا کے لیے اپنے استر پر اپنی ذمے داریوں نبھاتے ہوئے اپنا جیون گزارنا ہی جیون کو ساکار کرنا ہے ایسا کرتے ہوئے ہم اپنے ماں باپ کا گَروَ کر کر سکتے ہیں اس لیے ہمیں اپنی کامیابی پانی چاہیے ایسا کرتے ہوئے ہمیں آپ ہمیں دنیا کا سورتم گرو پراپت کر سکتے ہیں